हाँ मुझे एक लेखिका पसंद है उसका नाम है महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन स्मरण लेखिका चित्रा विद्या की रचना है और इनकी प्रमुख रचनाएँ भी हैं जैसे निहारी निरिंजा अग्नि लेखा दीप शिक्षा संक्षिप्त में